बॉलीवुड में डांस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ भी अगर बॉलीवूड में कुछ नया डांस आता है तो जो लोग डांस करते हैं उनको बहुत जल्दी कॉपी करते हैं उसकी नई नई एस्टेप्स आती है नए नए प्रकार से डांस करते हैं और बॉलीवुड ने डांस में बहुत लोगों को प्रभावित भी किया है और अगर सदाबहार गाने में अगर बात करें तो शादी वियाहों में आज भी सदाबहार गाने जैसे पुराने सॉन्ग्स बहुत मशहूर है जैसे माना जाए कि एक घना ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मतवालों का और कुछ गाने ऐसे है जैसे ये रेशमी जुलफ़े ये शरबती आंखे अधिकतर एस्टेज प्रोग्रामों में ये गाने गए जाते हैं और अगर लोग जैसे डांस के हिसाब से लेते हैं तो अधिकतर पुराने सॉन्ग में पुराने लोग पसंद करते हैं बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो भारत में अधिकतर लोग पुराने गाने के बहुत आज भी दीवाने है और अधिकतर लोग अपने वाहनों में अगर नाइट में गाड़ी चला रहे हैं तो वो अधिकतर सदाबहार ही सॉन्ग पसंद करते हैं सदाबहार सुनना पसंद करते हैं और आजकल शादी बियाहों में भी नया ट्रेंड चल रहा है अगर अगर कपल डांस होते हैं तो उनमें भी आज कल बॉलीवुड के हिसाब से पुराने जो सॉन्ग्स है उनपे ही डांस करने में अच्छा लगता है समाज में और काफ़ी अच्छी उनको उस डांस से बढ़ावा भी मिलता है और कुछ अच्छा प्रोजेक्ट भी मिलता है उनको यार रात में बहुत अच्छा गाना चुना और सदाबहार नगमें तो हमेशा सदाबहार रहे हैं सदाबहार रहेंगे लोग आज भी सुनते हैं पुराना लोग जब उनको गाते हैं पुराना लोग अधिकतर उन्ही गानों को सुनते हैं आज भी पुराने गाने जो हैं उनका नए गानों से कई से का तक तालमेल नहीं होता है पुराने गाने जो गाने सुनने में जो इतना अच्छा लगता है गाने में जितना अच्छा लगता है वो सदाबहार सॉन्ग का आज तक कोई तोड़ नहीं बना है